के परिवहन में रेलवे मार्ग ने सुधार आना चाहिए वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और यही एक सबसे ऐसा अच्छा मार्ग है जहाँ पर लोग यात्रा करना पसंद करते हैंं ट्रेनों में ट्रेनों में इन कुछ इन चीजों में सुधार करनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है जैसे की हर ट्रेन मार्ग में बीच में जब कोई रास्ता आता है तो वहाँ पर हमें वहाँ पर हमें पानी और शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और और कुछ लोगों बसों से भी ट्रे बसों से भी यात्रा करना पसंद करते हैं तो बसों में भी पीने की शुद्ध पानी की स्व व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छे साफ शौचयलों की व्यवस्था होनी चाहिए यही कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि यात्रा में संभावित है